जेकर अस गल्ल करचै कि बच्चे जेह्ड़े न ओह् स्कूला कीऽ चली जंदे जां स्कूल कीऽ छोड़ी जंदे ते एह्दे बड़े सारे कारण न अगर अस अपना ऐजूकेशन सिस्टम दिक्खचै जम्मू प्रांतै दा ते ओह् अगर अस दिक्खचै की एह्दे च की बड़े सारे बच्चे न ओह् कुदै जाना पसंद करदे ते जांदे ते भी अग्गें पढ़ाइयां खतम करी ओड़दे ते अग्गें पढ़ाई अग्गें बधांदे गै निं हैन ते पढ़ाई छोड़ी ओड़दे सारें कोला बड्डा रीज़न एह्दे पिच्छें ऐ की ओह्दे बच्चे दे मां प्यो जेह्ड़े न ते ओह् निं चाहंदे मतलब उनें निं पता की जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् किन्नी जरूरी ऐ पढ़ाई कुत्थें तगर बच्चे गी पुजाई सकदी ते किश बच्चे जेह्ड़े होंदे उंदे कोल पैसे निं होंदे मां बब्ब कश इन्ने पैसे निं होंदे की उसी वर्दी लेई देई सकन उसी कताबां लेई देई सकन उसी पैंसिल उसी सब किश लेई देई सकन जेह्ड़ा किश पढ़ने गी चाहिदा ओह् किश देई सकन ते इस करियै बच्चे केह् करदे पढ़ाई छोड़ी ओड़दे केईं बजह केह्ड़ियां होंदियां की केईं बारी बच्चे गी कोई पढ़ाई च रुचि गै निं रौहंदी की केह्ड़ा शौक गै निं ऐ पढ़ने दा थाएं थाएं फिरने दा शौक होई जंदा ते इस बजह कन्नै बच्चे केह् करदे की पढ़ाई छोड़ी दिंदे ते ते इस आस्तै पैह्लें असें ई कारण पता चलना ते तां गै असेंगी कियां जेह्ड़ा साढ़ा माध्यम ऐ जां साढ़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ ओह् कियां इस इश्यू गी इस जेह्ड़ा साढ़े कश नमीं नमीं प्रॉब्लम ईजाद होई गेदी कि बच्चे स्कूल छोड़ी दिंदे ते ओह्दे कशा कियां अस ईजाद पाई सकने ते ओह्दे आस्तै गौरमेंट नै बड़ियां सारियां चीज़ां ईजाद कीती दियां मिड डे मील चलाया ते केई बारी ओह्दे टीचर ते जेह्ड़ी साढ़ी साढ़ी अध्यापिका होंदी साढ़ी गुरू होंदी ओह् केई बार साढ़ी काऊंस्लिंग करदी ते जेह्ड़ा बच्चा चली गेदा ते उसी पूरा समझांदी की कतुसें नेईं छड्डना पढ़ाई किन्नी जरूरी ऐ एह् कुत्थें तगर पुजाई सकदी केईं बार जेह्ड़ा बच्चा निल्ल थोह्ड़ा पढ़नै गी ढिल्ला होंदा उसी कोल बैठाइयै ठीक ऐ कोल बैठाइयै पूरा ध्यान कन्नै समझांदी कि पूरा उसी ते पूरी चीज़ां समझांदी ही इंया इंया करना इंया पढ़ना ठीक ऐआ ता की बच्चे ई पूरी समझ आई सकै होर बच्चा जेह्ड़ा ऐ जादै कोला जादै पढ़ाई उप्पर ध्यान देई सकै ते अगर अस आक्खनै की साढ़ी जेह्ड़ी अवाम ऐ ओह् पढ़ी लिखी दी होगी तां एह् इस देश दा इस प्रांतें दा इस निक्की जेही जगह दा थोह्ड़ा विकास होई सकदा ते पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ ते इस आस्तै जेह्ड़े गौरमेंट एह् बड़ी सारी चीज़ां लेइयै आंदी ऐ ते बड़ी सारी स्कीमां लेई आंदी एह् सारा कारण ऐ जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ जम्मू च उनें एह् दिक्खे दा कि जेह्ड़े स्कूला नस्सी जंदे हे स्कूला स्कूल गै निं आंदे बच्चे उनें कियां स्कूलै दी तरफ ओह्दी रुचि बनाई जा सकदी ऐ